जोधपुर ज़िले की जलवायु बहुत अलग है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा तापमान गर्म रहता है वर्षा कम होती है मौसम वो है वो सूखा रहता है कठोर गर्मी जब बहुत ज़्यादा ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो यहाँ के लोग घरों से बाहर नहीं निकलते है और घर में ही ज़्यादा रहना पसंद करते है और निकलते हैं तो भी शाम को निकलते हैं और कहीं कहीं इलाकों में जब बारिश नही होती है तो बाढ़ बाढ़ जैसी समस्या तो नहीं होती है पर अकाल ज़रूर पड़ जाता है कठोर सर्दी का अनुभव भी यहाँ ज़्यादा होता है जितनी यहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ती है उतनी ज़्यादा यहाँ पर सर्दी पड़ती है यहाँ का अनुभव यहाँ के लोग निवासी है वो उनको आदत हो गई है यहाँ के मौसम की क्योंकि वो यहीं पर रहते है तो उनको इतना नहीं लगता है पर बाहर से जो लोग आते है उनको राजस्थान में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है क्योंकि यहाँ पर गर्मी जून और जुलाई की जो गर्मी होती है बहुत अत्यधिक होती है जोधपुर वालों के सिवाय या राजस्थान के वालों के सिवाय और कोई दुसरे स्टेट के लोग या राज्य के लोग इस गर्मी को सहन नहीं कर सकते और सर्दी भी यहाँ पर सर्दी यहाँ पर नार्मल होती है पर यहाँ पर मेक्स ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी का अनुभव लोग लेने के लिए आ सकते हैं और गर्मियों में बहुत लोग घूमने भी आते हैं सबसे अच्छा मौसम तो यहाँ पर मौसम सर्दियों का रहता है जून जुलाई का नहीं रहता है